अहाँ पहिल बेर कोन डाक टिकट सिक्का चक्का जमा कएने रहि आ आइ अहाँके लेल एकर कि मूल्य अछि एहि विषय मे हमर कहब यऽ जे हम तऽ पहिल बेर जे छै ने जे डाक टिकट जे एगो देखने छेलहुॅं आ राखने छेलहुॅं ओहि मे गान्धीजी के फोटो बनल छलै आ सिक्का जे रहल ओहिमे मक्कई जे छै से हमरा खूब याद यऽ जे मक्कई जे छै से किसान जे छै से ओकरा हाथ मे लयने बाली के मक्कई के अऽ ओ बनल छलै आ चक्का तऽ हमरासभ के पास नहि अछि हमसभ तऽ नदी के पासक लोक छी चक्का मे पहाड़ नहि अछि हमरा पास तऽ डाक टिकट आ सिक्का ई दुनू तऽ हमसभ जे छै से अखनो हमरा लग यऽ पुरनका जे पंच पैसाहि नहि चलय यऽ दस पैसा नहि चलय यऽ बीस पैसा नहि चलय यऽ हम अखनौ रखने छी ओ सिक्का सब जमा कय कऽ एगो डिब्बा मे आ ओ हमरा एगो जे छै नहि बुझि जाउ जे याद दिलाबैत रहैए बेर बेर जे एकर मूल्य कत्तेक छै मूल्य बुझियौ छै नहि किछु परन्तु एगो स्मरण जे पहिने जे चलै छलै जे पाइ सब ओ हमरा सब के हमर धिया पुता देखथिन तऽ हुनको सभ के आश्चर्यचकित हेताह